شمالی ہندوستان اور جنوبی ہندوستان میں جو فرق ہے بہت ہی واضح فرق ہے شمالی ہندوستان میں لوگ عام جیسے رہتے ہیں جیسے عام ہندوستانی رہتے ہیں عام طریقے کا کھانا کھاتے ہیں روٹی چاول سب چیزیں کھاتے ہیں عام جیسا لباس پہنتے ہیں جیسے عام ہندوستانی پہنتے ہیں لیکن اسی کے بالمقابل جب ہم جنوبی ہندوستان کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر عام ہندوستانیوں جیسا کچھ بھی نہیں ملتا ہے وہاں کا لباس بھی الگ ہے وہاں کا طعام بھی الگ ہے وہاں کا رہن سہن کلچر اور سب چیز لینگویج بھی حتیٰ کہ الگ ہے وہاں کے لوگ زیادہ تر چاول کھاتے ہیں پتوں پہ رکھ کے کھانا کھاتے ہیں اسپائسی کھانا زیادہ کھاتے ہیں میں جنوبی ہندوستان کی بات کر رہا ہوں اور ان کے یہاں شادی بیاہوں کے بھی الگ الگ ٹائپ کی کلچر ہوتے ہیں الگ الگ طریقے سے لوگ مناتے ہیں وہاں پہننے میں لوگ دھوتی پہنتے ہیں اس کے اوپر شرٹ پہنتے ہیں اور وہاں پہ ناریل زیادہ پایا جاتا ہے اور ناریل کا لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں اسی لیے شاید وہاں کا پانی بھی تھوڑا سا کھارا ہے اور کیا کیا ریزن ہو سکتے ہیں مجھے نہیں پتا لیکن دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے جغرافیہ کے اعتبار سے بھی فرق ہے اور سیاست کے اعتبار سے بھی فرق ہے اور زبان کھانا لباس موسم سیاست خواندگی ہر ایک اعتبار سے دونوں میں بہت زیادہ فرق واضح ہے